फ़िर पानी जब पूरी तरह से समतल हो जाता था फ़िर उसके बाद उसको यूज में अपने लेते थे पीने के लिए फ़िर जैसे अशुद्ध पानी रहता था तो उसको कहीं कहीं लोगों को अशुद्ध पानी रहता था तो उसको उबालकर पीते थे उबालते थे फ़िर रखते थे फ़िर उसको कपड़े से छानकर फ़िर उसके बाद पीते थे कहीं कहीं तो छलनी का यूज करते थे जो आज कल बहुत परिवर्तन हो चूका है बहुत सारी अब तो नई नई मशीने आ चुकी हैं लेकिन पहले बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था इसके बाद वह क्या बोलते हैं उसको सूती कपड़े वगैरह से कहीं पहले तो नदी और कुएँ से पानी पीते थे और कुएँ में अगर दूषित जैसे कीड़े वगैरह पड़ जाते थे तो उसमें तो नीम के पत्ते वगैरह डाल दिए जाते थे ताकि कीड़े मर जाए उसके बाद कहीं कहीं तो दवा का यूज करते थे लेकिन दवा उतना अवलेबल नहीं था इसीलिए तो नीम की पत्ती यूज करते थे ताकि पानी शुद्ध रहे और स्वछ रहे और उससे ज़्यादा बहुत सारी बीमारियाँ फैलती थी लेकिन लोगों के पास उपाय वही एक ही था आयुर्वेदिक उपाय तो इसके लिए सब अपना वही करते थे नीम की पत्ती यूज करें करके उबालकर पानी पीते थे उसके बाद छानकर पानी पीते थे सब यही सब था अपना अपना